हम किताब खरीदलिऐ रँ जाहिमे बहुत सुन्दर सुन्दर कहानी रहै ओ पढ़ैके बाद बहुत नीक लागलै रँ आरो ओकर अन्दर बहुत पॉजिटिविटी रहै ओ किताबमे लेखक जे जे लिखलकै हँ बहुत ही प्रभावित भेलै हँ हमर जीवन पर